ہیلو وعلیکم السلام کیا میری بات ف رحیم فیملی ریسٹورینٹ سے ہو رہی ہے جی جی آ آپ کے یہاں کے بریانی اور بہاری کباب کا بہت نام سنے ہیں مٹن بریانی کباب یہ بریانی کیسے پلیٹ ہے اور کباب اچھا یہ ایک پلیٹ بریانی میں کتنے لوگ کھا سکتے ہیں اور آن لائن کا بھی سویدھا ہوم ڈلیوری اوں اور صاف صفائی کا کیسے انتظام ہے جی اور یہ کھولنے کا ٹائمنگ کیا ہے کب سے کب تک کھلا رہتا ہے اور کسی دن کلوز بھی رہتا ہے مطلب کہ کسی دن بند بھی رہتا ہے ریسٹورینٹ ہوں اور وہاں اگر پارٹی وغیرہ کچھ کرنا چاہے تو اس کا بھی انتظام ہے جیسے برتھ ڈے ہو گیا یا پھر کسی اور چیز کا ایسی پارٹی وغیرہ جی ہاں ہمارے دوست لوگ گئے تھے تو بتا رہے تھے کہ وہاں کا بریانی اور کباب بہت ٹیسٹی رہتا ہے

ہوں اچھا ٹھیک ہے پھر آئیں گے آپ سے ملاقات ہوگی کھائیں گے پیئیں گے بل ہاں آئیں گے تو ادھر ملیں گے ٹھیک ہے ٹھیک السلام علیکم